हैलो तुस ओला कोला बोल्ला देओ हां जी में ओला दी गड्डी चाहिदी मिगी कुदै जाने आस्तै हां में थुहाड़ी रेटिंग दिक्खी ही तुस बड़ा शैल कम्म करदे तुस इस आस्तै तां करियै तुसें गी फोन कीता हा मिगी उधमपुरा लेइयै टिक्करी तक जाना हा हां जी हां जी ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं हां जी थुहाड़ी गड्डी कन्नै थुहाड़ी गड्डी दा इंश्योर ऐ कन्नै थुहाड़ा अपना बी ऐ कन्नै मोड़ें च गड्डी ना आस्तै चलानी ऐ ज्यादा स्पीड़ नेईं चलना ऐ ठीक ऐ हैलो हां आं मेशु यार में ओला दी गड्डी कीती ही ते ओह् बड़ा स्हेई गड्डी चलांदा ओह् डरैबर जेह्ड़ा ऐ ना ओला दा बड़ी गै शैल ते अगर तुगी कुदै कदें चाहिदी होग गड्डी ओह् तां मिगी सनायां में तुगी करी देगा बिल्कुल बड़ी शैल मती शैल गड्डी चलांदा ओह् हां हां में ओह्दी करियै गेदा हा पैसे बी घट्ट लैंदा ओह् बोलने गी बी बहुत अच्छा ओह् बड़ा चंगा ऐ ओह् अच्छा ठीक ऐ ओह्